हाँ जी सर सर इलेक्ट्रीसन से बोल रहे हैं आप जी सर मेरे सर मेरे खेत में एक मोटर है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है वह चालू नहीं हो रहा है पता नहीं कुछ दिनों में अपने आप पता नहीं क्या हुआ सर चालू नहीं हो रहा सर वह सर ज़्यादा नहीं सर एक हफ़्ते से बंद है मैंने उसको देखा नहीं लेकिन चालू करो सर चालू हो नहीं रहा हैं आप एक बार आकर देख लीजिए सर बस मोटर चालू कर रहे हैं बस बज रहा है और कुछ नहीं खर खर आवाज़ भी कुछ भी नहीं कर रहा बस कुछ रेफर नहीं दे रहा है वह सर देखो पानी में से मोटर को पानी में तो देख सकते नहीं सर कैसे क्या कर रहा है

सर कुछ भी नहीं कर रहा बस मोटर का आवाज़ तो कुछ आ नहीं रहा बस मोटर चालू कर रहा है बस कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का आवाज़ आ रहा बाकी कोई रिएक्सन नहीं दे रहा है मोटर पानी दे पानी भी नहीं दे रहा है ना कुछ भी नहीं कर रहा है जी सर कंपनी से कोई क क्या क्या नाम सर कंपनी के एक बार देखना पड़ेगा कंपनी सर ध्यान नहीं दिया सर कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है

हाँ जी यह कुएँ का मोटर है सर तो सर यह मोटर सर आप आओगे खुद देखोगे या फिर मैं आपके पास लाऊँ सर कैसा क्या बताइए

जी जी सर वैसे आप तो वैसे कुआ क यहाँ पर खुद स्वयं आ जाएँगे है ना तो सर मैं आपको अपना एड्रेस सेंड करता हूँ जो भी समस्या है जो भी समस्या है आप आके खुद देख लीजिए आपके हाथ में आप उसको सुधारिए या फिर आप अपने जहाँ सुधारते हैं वहाँ ले जाइएगा ठीक है सर तो सर अब मैं आपको अपना एड्रेस सेंड करता हूँ ठीक है सर ओके सर ओके ओके